ہمارے گاؤں میں یا علاقے میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا جب بھی کسی کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طور سے حل کرتے ہیں کہ گاؤں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں مکرم لوگ ہوتے ہیں اور جو گاؤں کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا گھر کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں اسی طرح سے گاؤں کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کی ایک پنچایتی ہوتی ہے پنچایتی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جھگڑے کو یا کسی بھی معاملے کو دونوں فریقوں سے سنا جاتا ہے پھر دونوں فریقوں کے اندر صلح کرائی جاتی ہے ان کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ باتیں ان کو سمجھائی جاتی ہیں اور ان کو وہ باتیں کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے جب بھی اور کوئی گھر گھر میں جیسے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو گھر کے بڑوں سے اس معاملے کو حل کیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں ہمارے گاؤں میں دو بھائیوں کے اندر اختلاف ہو گیا بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو گیا جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ ان میں کیس کی نوبت آ گئی تو اس معاملے کو پنچایت میں پیش کیا گیا پنچایت کی تشکیل ہوئی تو ان دونوں بھائیوں کے معاملے کو سنا گیا پھر چشم دید گواہوں کے بیانات کو سنا گیا پھر ان گواہوں کے مطابق ان لوگوں کے سمجھ میں جو بات آئی اور ان بھائیوں کے حق میں جو بہتر باتیں تھی وہ ان کو سمجھائی گئی ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں کیس سے گریز کریں اس سے آپ کا ہی نقصان ہے اور الحمد للہ سے ان بھائیو دونوں بھائیوں میں صلح ہو گئی اور ابھی تک ماشاء اللہ ان کا گھر بہت اچھا چل رہا ہے